जियां की में तुसेंगी सारें कशा पैह्लें साढ़ी असेंगी जेह्की अच्छी खानै गी अच्छा लगदा तां निक्के होंदे साढ़ी मम्मी बड़ा दौड़ दियां हियां ते अस ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले न इत्थें इक्क आदमीं दा ते उत्थें शैह्र च चार आदमीं दा ते खाना जेह्का ओह् बनाना निं औंदा हा ते फिर में यूट्यूब उप्पर सर्च मारी ते उत्थें जेह्ड़ी बी साढ़ी हैन जिसी अस पसंद करदे उसी अस शैल जियां फॉस्ट फूड ऐ उसी अस यूट्यूब उप्पर शैल दिक्खेआ की कियां कियां बनदे ते उत्थुआं दिक्खेआ की शैल ते भी असें बजारै दा समान आह्नेआ ते इत्थें बनाया ते यूट्यूब उप्पर ओह् इं या बनी गै जियां राजमांह होंदे की कियां बनाना ते कोह्का कोह्का मसाला लगदा ते उस यूट्यूब उप्पर लब्भी जंदे अस इयै बड़ा अच्छा अच्छा होर बी जेह्ड़ियां असेंगी यूट्यूब उप्पर लब्भी जंदियां